ہندوستان میں ہم بہت ہی جگہوں پہ بائک سے دورہ کیا جیسے ہندوستان کے بہار راج کے ارریا ضلع میں بھی دورہ کیا ہے وہاں کی کوسی ندی کو بہت ہی اچھے سے انجوائے کیا وہاں بائک سے گھوما پورا راستے کو اور ہمیں پٹنہ بھی جانا ہے کیونکہ پٹنہ بائک سے جانے کا میرا سپنا رہا ہے کیونکہ یہ راستہ بہت ہی انجویبل ہوتا ہے یہاں بہت سارے اچھے کھیت ہوتے ہیں اور دریا ہوتی ہیں جس کو دیکھیں دیکھتے دیکھتے پٹنہ جانا ہے

اور ہمیں وہاں بھی بھاگل پور بھی جانا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت اچھے اچھے مدرسے ہوتے ہیں وہاں پہ گھومنا ہے اور دوستوں کے ساتھ مزے کرنے ہیں اور بھی بہت شہر ہیں جیسے بیگوسرائے اور کھگڑیا سہرسہ یہاں پہ میرے دوست بھی رہتے ہیں وہاں سے دعوت بھی آتا رہتا ہے تاکہ میں بائک سے گھوم سکوں یہ سب شہر مجھے گھومنا بہت ہی پسند ہے وہ بھی بائک سے بائک سے کھلی ہوا میں جانے میں بہت ہی انجوائےبل مومنٹ رہتا ہے جسے ہم لوگ بہت ہی اچھے سے انجوائے کرتے ہیں